اگر کوئی شخص گانا گانا چاہتا ہے اور وہ گانا گا بھی لیتا ہے لیکن اس کو اپنی لمبے سانس پر قابو نہیں ہے مطلب اس کی لمبی سانس نہیں ہے تو اس کے سپورٹ کے لیے اس کی لمبی سانس کو سپورٹ کے لیے بہت سارے ایسے مائیک آ چکے ہیں مطلب یوں کہہ لیجیے کہ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس سے آپ کی سانس بھی لمبی ہو سکتی ہے

یا یوں کہیے کی ایکو سسٹم والے جو مائیک آ چکے ہیں اس سے بھی سانس کافی لمبی ہو جاتی ہے اور بھی مارکیٹ میں طرح طرح کے ایڈوانس مائیک آ چکے ہیں جس سے سانس میں جس سے آواز میں خوبصورتی اور سانس لمبی بھی ہوجاتی ہے اس کے علاوہ دیس دیسی طریقے بھی ہیں سانس کو لمبے کرنے کے چاہے وہ چاہے وہ بہت سارے دوائیاں آتی ہیں جس سے حلق صاف ہو جاتی ہے جس سے سانس لمبی ہو جاتی ہے اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی سانس کو بہتر اور لمبی بنا سکتے ہیں